जी सर फ़ोटोग्राफर बोल रहा हूँ सर हाँ जी सर हो जाएगी सर थ्री डी में चाहिए या टू डी में चाहिए जी सर एक फ़ोटो की कीमत है सर पचास रुपये जी सर और इससे भी बढ़िया क्वालिटी में निकल आएगी फोर डी सर सौ रुपये हाँ क्वालिटी का है लेकिन काफी वह अच्छा शानदार है लुक उसका जी सर हो जाएगी जी सर डेढ़ सौ कॉपी हो जाएँगी सर कितने तारीख की है सर शादी अच्छा सर पच्चीस तारीख की शादी है ठीक है सर और सर सी डी का रेट है पंद्रह हज़ार रुपये जी सर चार घंटे की जी सर दो दो बनेंगे सर दो दो घंटे की जी सर जी सर पेन ड्राइव में हो जाएगा पेन ड्राइव का खर्चा आएगा बस सर जो वह लोग दो हज़ार रुपये पेन ड्राइव का बस उसमें हो जाएगा फ़िर सब वह एक्स्ट्रा चार्ज लगता है उसका पेन ड्राइव का सर सर उसमें चौसठ जी बी पेन ड्राइव चाहिए गी सर हाँ जी सर चौसठ जी बी की में हो जाएगी चार घंटे की और काफी अच्छी क्वालिटी और काफी अच्छी शानदार वह बनाकर देंगे सब आपको कोई ऐसी शिकायत का या ऐसा कोई मौका नहीं देंगे हम आपको ना कोई कम क्या सर इसमें पाँच सौ छः सौ रुपये कम दे देना और इससे कम तो हो नहीं सकता है सर इसमें डिस्काउन्ट स्काउंट तो चलता नहीं है सर एच डी में सर बन जाएगी एच डी में उसका अलग चार्ज लगेगा एच डी का सर हाँ जी सर क्लीन और शानदार और भी अच्छा लुक निकलेगा उससे एच डी में तो सर कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम सर हाँ पच्चीस की है सर चौबीस तारीख को आ जाएँगे हम आपके पास सर ठीक है सर आपकी साइट पक्की कर लेता हूँ सर हैं नहीं बिल्कुल सर और आप फ़िर हमको साई के पैसे दे देते सर

पेमेन्ट कैस करोगे न सर ओके सर